जी हम ऑडर करते हैं जैसे स्विगी हो गया जोमैटो हो गया तो मँगाते रहते हैं ऑडर करते रहते हैं तो उसमें ऑफ़र वग़ैरह तो हमेशा देते रहते हैं

कहीं कहीं ज़्यादा ऑफ़र रहता है तो कहीं कहीं ऊ रहता है तो कहीं कभी कभी जैसे ऑफ़र रहता है तो उसको हम लोग एड कर लेते हैं वरना बाद में बाद के लिए छोड़ देते हैं तो ऑडर तो हमेशा करते रहते हैं जैसे फ्राई राइस हो गया और ए पिज्ज़ा हो गया ख़ासकर के पिज़्ज़ा पर तो ज़्यादा ऑफ़र मिलता है तो फिर काफी ज़ोमैटो और सुग्गी पर जैसे जोमैटो पर तो काफी अच्छा स्वादिष्ट डिसेस रहते हैं और ये अलग अलग रेश्टोरेन्ट में तो हम लोग देखते रहते हैं किसकी डिस कैसी है कैसी नहीं है तो उसमें हम लोग अपना रिव्यू भी कभी कभी डाल देते हैं और जैसे कभी अच्छा नहीं हुआ तो उसका भी जैसे फ़ोटो क्लिक करके उसका रिव्यू डालना पड़ता है तो वे लोग अपना जो भी है फिर दुबारा वरना मतलब जैसे पैसा वापस करते हैं वरना फिर दुबारा देते हैं ऑफ़र देते हैं फिर ऐसे और मतलब काफ़ी अच्छी सुविधा भी है कि ऑडर करने पर जल्दी आ भी जाते हैं और फिर ऑफर तो देते रहते हैं हमेशा और डिस्काउन्ट तो आता ही है और डिस्काउन्ट हर चीज़ें हर चीज़ों पर तो जैसे नहीं देते हैं जैसे पिज्ज़ा हो गया फ़्राई राइस हो गया बर्गर हो गया और सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा पर अधिक देते हैं तो हम लोग हमेशा ऑडर करते रहते हैं तो जैसे कभी नहीं जैसे फैमिली में कभी हुआ कि चलो आज ऑडर कर लेते हैं आज खाना बनाने का मन नहीं है तो हम लोग ऑडर कर लेते हैं मेरी दीदी हैं वे सबसे ज़्यादा ऑडर करती हैं तो उनको हमेशा ऑफर मिलता रहता है तो जो ज़्यादा जैसे हमेशा ऑडर करते रहते हैं तो उसको हमेशा ऑफ़र मिलता रहते हैं तो मेरी दीदी को हमेशा ऑफ़र डिस्काउन्ट उनको मिलता रहता है क्योंकि उनकी आई डी उसपर ज़्यादा वह है प्लस में चलती है तो फिर उनको डिस्काउंट वग़ैरह देते रहते अम तो हमेशा हम लोग ऑडर करते हैं हम जैसे कभी खाने मतलब नाश्ते में अगर कुछ नहीं बनाने का मन है तो हम लोग ऑडर कर लेते हैं चलो यह हुआ कि आज यह फ्राई राइस मँगा लेते हैं या फिर बर्गर मँगा लेते हैं कभी पिज़्ज़ा है किसी का अब सबकी पसन्द अलग अलग होती है कोई बोलता है हमको फ्राई राइस खाना है तो कोई बोलता है हमको पिज़्ज़ा खाना है तो सभी अलग अलग अपना बताते हैं तो फिर उससे मँगाया जाता है स्विगी ज़ोमैटो दोनों ठीक हैं यही दो और फिर ऑडर हम लोग करते रहते हाँ हफ़्ते में दो तीन बार तो ऑडर हो ही जाते हैं और बच्चों का भी जैसे कभी उनको खाना है कुछ आइस क्रीम वग़ैरह है तो वह भी ऑडर हो जाता है तो उसमें भी डिस्काउन्ट मिलते हैं आइस क्रीम वग़ैरह में ऑडर